ہندوستانی کھیل تو بہت سارے ہیں لیکن میں ایک ایسے کھیل کا ذکر کر رہا ہوں جس کو ہندوستانی کھیل کہا جاتا ہے بین الاقوامی طور پر جیسے کہ ہاکی بال ہمارے ہندوستان کا کھیل ہے اور وہ اور وہ ہمارا یہ پہچان ہے اور وہ ہمیں اس کا پہچاننا چاہیے اور ہمیں اس چیز پر زیادہ دھیان دینا کیونکہ وہ ہمارے ہندوستانی کھیل ہے اس کھیل میں ہمیں بھرپور محنت کرنا چاہیے اور عام طور پر لوگ جس کو جس کے ملک میں جو چیز ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اس چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں ہاکی بال کو جاننا چاہیے اور اسے کھیلنے کی کوشش کرنی چاہیے